असांजे भारत में त अहिड़ियूं ॾाढी सारियूं शयूं आहियूं आहिनि जेकी रोज़मरह जी ज़िंदगीअ में ठहंदियूं आहिनि जेकी असां सिंधियुनि में अगरि असां ॾिसूं त दालि चांवर साग चांवर ऐं पुलाउ इहो सभु वधीक असांजे घर में रोज़ु ठहंदा आहिनि औरि ॾाढी सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेकी रोज़मरह जी ज़िंदगीअ में असांजे घर में ठहंदियूं आहिनि औरि अगरि मसालनि जी ॻाल्हि कयूं ते अॼुकल्ह त मार्केट में ॾाढा सारा अहिड़ा मसाला अची विया आहिनि जेका असां हर हिकु भाॼियुनि में औरि रोटीअ में विझंदा आहियूं जीअं की मैगी मशालो आहे पास्ता मसालो ईअं ई अहिड़ा ॾाढा सारा मसाला हाणे मार्केट में अची विया आहिनि मैगी मशालो त असां अॼुकल्ह हर हिकु भाॼीअ में विझी सघूं था ऐं उन सां ॾाढो भाॼीअ में टेस्ट ईंदो आहे औरि अॼुकल्ह त पुलाउ जीअं बिरयानी पुलाउ वग़ैरह बि ठाहींदा आहियूं त उन में मैगी मशालो विझी करे ठाहींदा आहियूं औरि उहा ॾाढो सुठो ठहंदो आहे औरि मार्केट में एॾा सारा ईअं मशाला अची विया आहिनि कि अॾकल रोटियुनि में टेस्ट बि उन सां ॾाढो सुठी अचणु लॻो आहे होटलुनि औरि बाज़ारि में त जेको बि ठहंदो आहे जेको बि विकामिजंदो आहे उन में अलाए कहिड़े कहिड़े तरीक़े जा मशाला विझी करे हुन में टेस्ट खणी ईंदा आहिनि जीअं की उन्हनि जो माल विकामिजे औरि असां अॼु घरनि में बि ॾाढा सारा अहिड़ा मसाला अची विया आहिनि की जीअं महिमान ताईं कोई ईंदो आहे त सुठे खां सुठो मसालो विझी करे औरि सुठे खां सुठी रोटी ठाहे करे हुननि खे खाराईंदा आहियूं इन जेका बाज़ारि में अॼुकल्ह ॾाढा सारा मसाला अची विया आहिनि उन्हनि सां रोटीअ में बि अॼुकल्ह ॾाढो घणो टेस्ट अची वियो आहे और अॼुकल्ह घर में रोटी ठहण बि आसान थी वई आहे की मशालनि सां हुननि खे टेस्ट खे मैंटेन करे वठंदा आहिनि कोई महिमान वहिमान ईंदो आहे त अॼुकल्ह मशाला ख़ुशबू वारा बि मशाला अचणु लॻा आहिनि जेको थोरो सो मशालो भाॼीअ में विझ और ॾाढी भाॼी मां ख़ुशबू अचणु लॻंदी आहे त उहो बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे औरि अॼुकल्ह भोजन जी ॻाल्हि अगरि कयूं असां रोटीअ जी ॻाल्हि कयूं त मशालनि जी कारण रोटीअ में ॾाढो टेस्ट अची वियो आहे और महिमाननि जे साम्हूं अगरि असां मशाले वारा ने उहो जेकी जंहिंमें ख़ुशबू हूंदी आहे उहे मशाला बि विझंदा आहियूं त रोटी अगरि महिमाननि जे साम्हूं पई हूंदी आहे त पंहिंजे माण्हू पाण हुन मां ॾाढी ख़ुशबू अचणु लॻंदी आहे